तो अभी सोना का रेट क्या लीजिएगा भरी में लीजिएगा या गराम में तो भरी तो हो गया सत्तर हज़ार रुपया है और गराम में लीजिएगा तो साठ हज़ार रुपए होगा जी जी दस ग्राम क्या चाहिए जी

देखिए कम से कम सिकड़ी लीजिएगा तो एक सौ ग्राम एक ग्राम लगेगा यानी दस ग्राम दस और कान का जो टॉप लीजिएगा तो कम से कम मान लीजिए न एक एक ग दस ग्राम वो भी लगेगा और अँगूठी लीजिएगा तो उसमें जो कम बेस हो जाएगा जी जी अंतर होता है जी जी जी अंतर होता है तो सामानों में होगा सामानों कम बेस रहता है भरी अलग हुआ और ग्राम अलग हुआ

आइएगा तो हो जाएगा कुछ और उसमें चाँदी तो अभी पैंतालीस है ओ साॅरी

उ छः सौ रुपये ग्राम है जी दस ग्राम और जी और भरी लीजिएगा आ भरी लीजिएगा तो साढ़े छः सौ रुपया होगा ओ तो चाँदी में क्या लीजिएगा ओ न कम से कम दस दस भर लीजिए वह तो हो जाएगा देखिए कम बेस तो जो मान लीजिए चार्ज है उ त लगबे करेगा वही जो कारीगर का र चार्ज होगा उ कम जाएगा

जी जी देखिए सोना बाइस करेट मिलेगा जी शुद्ध न न न हॉलमार्का मिलेगा कोई दिक्कत नहीं होगा नौ सौ सोलह है सात सौ पचास जो पसंद आए आइए एक बार ले के देखिए ले आइए आइए बात होगा